हम लोग को भी बाइक चलाने आता है और बाइक चलाते समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे बाइक चलाते समय ट्रक वग़ैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो बहुत सामना करना पड़ता है कि इधर से उधर हो गए तो कुछ हो जाए और हम लोग को बाइक चला चलाते टाइम हमेशा हेलमेट लगाना हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए जोकि हम लोग की सुरक्षा कर सके और हम लोग को हेलमेट इसलिए भी लगाना चाहिए कि जोकि धूप या गर्द से बचाती है धूल कण से भी बचाती रहती है और हमको भी हमेशा सुरक्षा करने के लिए हेलमेट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है और जैसे कहीं आते जाते यातायात में हम लोग को कहीं ऊबड़ खाबड़ रोड भी मिलती रहती है तो बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोड अच्छा रहे बहुत और बाइक चलाने में कोई परेशानियाँ भी ना हों जिससे हम लोग को कोई मुश्किलें भी ना मुश्किलें मुश्किलों का सामना भी ना करना पड़े इसीलिए हम लोग भी बाइक चलाते टाइम ऊबड़ खाबड़ रोड मिलती रहती है तो बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी रोड अच्छे से भी रहे जैसे हाइवे ओइवे भी होते हैं तो बहुत अच्छे से बने होते हैं तो इस टाइप होता तो बहुत अच्छा लगता हम लोग को भी आने जाने में आसान रहता और ऊबड़ खाबड़ रोड पर जाने ओने पर बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और बाइक चलाते टाइम हम लोग को हेलमेट का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हेलमेट से बाइक चलाते टाइम हेलमेट लगाना सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोग को सड़कों पर इस्लाइड लैण्ड लइफ़ बहुत फोकस जैसे ट्रक वरक यह हो गए तो बहुत ज़्यादा आँख पर प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है तो इसलिए भी हम लोग को बाइक चलाने में प्रॉब्लम ही होती है और बाइक चलाते टाइम हम लोग को कहीं घूमना भी रहता है तो मतलब दाऍं घूमेंगे तो इन्डिकेटर जलाना पड़ता है और पासिंग लाइट भी कहीं आते जाते टाइम पासिंग लाइट भी जलाना चाहिए कि के जो भी पास दे ड्राइवर देखकर दे दे हम लोग को और जानवरों को भी हम लोग से निपटना पड़ता है जैसे कुत्ता हुआ बिल्ली हुई ये सब रोड के इस पार उससे उस पार जाते रहते हैं भैंस वग़ैरह भी आती जाती रहती हैं और इसलिए हम लोग को स्वयं सुरक्षा करना चाहिए बाइक हम लोग को धीरे धीरे चलाना चाहिए क्योंकि बाइक तेज़ चलाने से कहीं पर भी कुछ हो सकता है जैसे कुत्ता ही आगे आ जाए तो कन्ट्रोल नहीं होगी तो बाइक से हम लोग गिर भी सकते हैं और जानवर से तो बिल्कुल नहीं सामना करना चाहिए ताकि हम लोग की सावधानियाँ भी बरक़रार रहे अब जैसे सड़कों पर जा रहे हैं बाइक से फिसल गए तब पर भी चोट ओंट लग सकती है हम लोग को और चोंट लगने की वजह से हम लोग को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और रोड भी कहीं पर ऊबड़ खाबड़ रोड मिलती रहती है और जैसे जंगल में रोड है वहाँ पर जा रहे हैं तो कोई भी कभी कभी भी जानवर कुछ कोई आ सकता है और उससे भी हम लोग से बचना पड़ता है और बड़ी बड़ी बाइकों से तो हम लोग को बिल्कुल बचना चहिए ट्रक ओरक से हमेशा सावधानियाँ रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए ताकि हम लोग को कोई भी कुछ हो ना सके हम और सड़कों पर हम लोग को आराम से चलना चाहिए ताकि हम लोग को सुरक्षा रहे हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चीज़ का उपयोग करते हैं और हम लोग को आराम से बाइक भी चलाना चाहिए और जंगली जानवरों से तो एकदम बचके रहना चाहिए जैसे बाइक चलाते टाइम हम लोग जाते आते रहते हैं तो कभी भी कोई जानवर आ सकता है तो हम लोग को परेशानियाँ उठानी पड़ती है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी बाइक स्लो चलाएँ ताकि हम लोग को कोई परेशानी ना हो